समाचार पत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है समाचार पत्र प्रतिदिन आता है जिससे हम हर एक चीज़ के बारे में जान सकते हैं हमारे देश विदेश की जानकारी उसमें एकत्रित होते हैं जिससे हम क्या हो रहा है उसके बारे में जान सक पढ़ते हैं जैसे दैनिक जागरण अमर उजाला हो गया इससे हमारे शहर और क्षेत्र की सभी जानकारियाँ उसमें प्रकाशित होती हैं समाचार पत्र में खेलकूद की भी जानकारियाँ होती हैं विदेश में क्या हो रहा कहाँ कौन सी दुर्घटना हुई ऐसी सभी चीज़ें उसमें प्रकाशित होती है जिससे हम प्रतिदिन सुबह पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं इससे इससे समाचार पढ़ने से कब कौन सी चीज़ क्या निकली क्या हो रही कब होनी है वह सभी चीज़ें प्रकाशित होती हैं देश के बारे में राजनीति होती राजनीति के बारे में भी पता चलता है और समाचार पत्र में नौकरियाँ निकलती हैं उनको भी प्रकाशित किया जाता है समाचार पत्र से हमारे आसपास की सभी दुर्घटनाएँ और सभी जानकारी उसमें प्रकाशित होती है हमारे देश में कहाँ पर क्या हो रहा है कौन सा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उसकी जानकारी उसमें प्रकाशित की जाती है आज के समय में सोशल मीडिया पर जैसे किसी पोस्ट को डालकर प्रकाशित करते हैं न्यूज़ चैनल पर दिखाकर प्रकाशित करते हैं इसी तरह समाचार पत्र पत्र हमारे वहाँ घर तक पहुँचाता है और हमलोग उसको पढ़ते हैं इससे सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित होती हैं समाचार पत्र में हमारे खेतों में होने वाली सब्ज़ियों के बारे में भी जानकारी मिलती है हर जगह का मण्डी भाव भी मिलता है कहाँ का क्या रेट चल रहा है वह सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं भारत में प्रतिदिन का गोल्ड और सिल्वर के रेट का भी प्राइस प्रकाशित होता है और हर एक चीज़ जैसे पेट्रोल के भाव में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो वह भी प्रकाशित होती है जिससे हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हम मार्केट में जाने से पहले हमको मार्केट रेट पता हो जाता है इससे हमें समाचार पत्र पढ़ने से जानकारी मिलती रहती है इसलिए समाचार पत्र प्रतिदिन लेना और पढ़ना बहुत ही आवश्यक है इससे इससे किसी भी वस्तु को अगर खरीदना है तो उसके प्रतिदिन के भाव का हमें पता चलता रहता है इससे किसी भी किसी भी ठगी से हम बच सकते हैं समाचार पत्र में हमारे देश राज्य की सारी जानकारी होती रहती है जिससे हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं और किसी भी वस्तु के बारे में जान सकते हैं समाचार पत्र में रसोई की भी हर चीज़ बनाने के बारे में बताते हैं प्रकाशित होता है और के भी उसमें दिखाया जाता है जिससे हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं और समाचार पत्र हमारे घर रोज देने आते हैं जिससे लोग पढ़ते हैं और उसे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और समाचार पत्रों से हम घर बैठे विदेशों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिससे हर चीज़ के बारे में क्या विदेशों में हो रहा है उसके बारे में पता चलता रहता है